ہیلو ہیلو عبدل ہیلو عبدل اللّٰہ بات کر رہیں ہیں مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا تھا ایکچولی مجھے ایک ویب سائٹ بنوانی ہے نیوز کی تو مجھے اس کے بارے میں جاننا تھا کہ بہت سارے ایلیمنٹ ہیں اس میں تو کیا ابھی آپ ویب سائٹ وغیرہ بنا رہے ہیں کوئی سی ویب سائٹ میرے کو نیوز کی ویب سائٹ بنوانی ہے بہت سارے ایلیمنٹ ہیں جیسے بریکنگ نیوز بھی جائے ہمارے چار مین فوٹے ہوں گے پولیٹکس ہیومن رائٹس انوائرمنٹ وغیرہ تو ہوم پیج پہ باقی میں آپ کو ڈاکیومینٹ شیئر کروں گا ایک کہ جو جو چیزیں مجھ کو ریکوائرمنٹ جو میری ہے آپ نے پہلے کبھی کوئی نیوز ویب سائٹ بنائی ہے کیا کوانٹینٹ مجھ کو دینا ہوگا پورا اچھا یہ جو ویب سائٹ بنتی ہے یہ فون کا انٹرفیس الگ ہوتا ہے اور لیپٹاپ کا الگ ہوتا ہے نا پی سی کا اور وہ دونوں آپ کر کے دیں گے نا اور اس کے علاوہ پوچھنا تھا کہ کیا چارجیز آپ کے رہتے ہیں اور کتنے ٹائم میں کتنے ڈیوریشن میں ویب سائٹ کو سی بن جاتی ہے جی اچھا تین چار دن ویب سائٹ ریڈی چاہیے اچھا تو اگر میں آپ کو کل پرسوں میں دوں تو ڈوومین نیم ہم لوگ کو خریدنا پڑے گا پہلے وہ پیسہ ڈومیینم نیم کا پیسہ انکلوڈ ہے یا الگ سے اس کے علاوہ میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے جو کوئی نیوز ویب سائٹ پہلے پوری بنائی ہے اس کا کوئی سیمپل وغیرہ ہے تو آپ مجھ کو پلیز بھیج دیجیے گا ایک چیز اور کہ آپ نے ابھی جو ریسینٹلی کوئی آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کیا کیسے کی ویب سائٹ پے ٹھیک ہے عبدل اللہ بھاٮٔی میں آپ سے بات کرتا ہوں نا ایک بار ٹھیک ہے اوکے